وعلیکم السّلام

جی اچھا بتائیے آپ کو کیسی کار چاہیے کتنے لوگوں کے لیے چاہیے ہلو ہاں جی بولیے اچھا جی بتائیے آپ کو کون سی کمپنی کی کار چاہیے اچھا جی جی ضرور ہمارا کام ہی ہے لوگوں کو گاڑی مہیّا کرنا جی ہو جائے گی جی تو سات لوگ ہیں تو ایک ایک پرسن کا جو ہیں ایک ہزار ہے یہ ایک ایک دو کا ایک فرد پر ایک ہزار ہیں سات ہزار ہو جائے گا جی جی تو ٹھیک ہے ہم ایک ہزار کم کر رہے ہیں چھ ہزار لے لیں گے نہیں جی اب اِس میں نہیں ہوگا اِس سے ہمارا لاس ہو جائے گا نہیں ہم اِس سے کم نہیں کر سکتے جی ٹھیک جی ٹھیک ہے ہم کر دیں گے آپ اب ایڈریس وہ واٹس ایپ پے بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ